जि'यां अस अपने घर बूह्टे लांदे कोई बूह्टे जेह्ड़े जेह्ड़े लांदे बूह्टे जेह्ड़े जेह्ड़े लांदे कोई टमाटर होइये मरचां होइयां भिंडियां होइयां होर टमाटर होइये टमाटर होइये सारियां सब्ज़ियां जेह्ड़ियां हल्दी बगैरा सारा जेह्ड़ा जेह्ड़ा सौदा अस घर ई लांदे अपने ते जेह्ड़े बूह्टे बाकी हैल हूल उनें ई गोहा सुट्टू उड़दे असें यूरिया डाया सुट्टू उड़दे होर है्ल सुट्टू उड़दे कोई कोई कोई अपना दिमाग दा ओवर होंदा होर कोई होर दवाई ली औंदे जेह्दे बिच कीड़ा कूड़ा निं लग्गै उसी फिर जेह्ड़ा अस देसी गोहा सुट्टने आं ओह्दे कन्नै नुकसान नेईं पुजदा ऐ बूह्टें ई जादै नुकसान निं पुजदा ऐ बूह्टें ई क्योंकि असें देसी जेह्ड़ा गोहा सुट्टे दा होंदा देसी गोहा मिङना शिङना सुट्टू उड़दे ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा फसल बी शैल होंदा ते कोई बूह्टें ई दिक्कत बी निं होंदी ऐ कोई कीड़ा कूड़ा बी जेह्ड़ा नेईं लगदा ऐ दवाई सुट्टनें ई फिलहाल असें कोई जरूरत पौंदी निं ऐ पर इ'यां भी बी दवा सुट्टू उड़दे अस कोई इक दो स्प्रे मारू दे ओह् इ'यां कोई दवा सुट्टने ई कोई खास जरूरत होंदी निं ऐ क्योंकि असें देसी है्ल जेह्ड़ा अपना होंदा ओह् गोहा मिङना छिङना जेह्ड़ियां सुट्टू उड़दे ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी फसल बी शैल होंदी कोई जादा बूह्टें ई नुकसान बी निं पुजदा ऐ क्योंकि शैल फल फुल्ल बी शैल दिंदे बूह्टे कोई गोहा छोहा होऐ सुट्टे दा उनें ई